पूजा के दौरान विशेष रूप से हम बहुत सारी चीज़ों का सांस्कृतिक प्रथाओं का पालन करते हैं जिसमें से एक प्रथा यह भी है कि हम पूजा के बाद भगवान को भोग लगाते हैं व उसका प्रसाद सब में बांटते हैं